पुलिस अर जे छै ने एनी रस्तामे जल्दी टाइमपर नहि आबय छै घेर घार करय छै वकील सब जे छै कोनो एन्नअऽ ओन्नीमे केस भए जाइ छै तुरन्त थाना पुलिस ईसब बहुत ठक ठुक करय छै जहेँ जाइ छै तहेँ ठकि लै छै ओसब ध्यान नहि दै छै गरीब दुखियापर केना करबय की करबय नहि करबय एकर तऽ कुछो फुसियो बात होइ छै तुरन्त केस रस्ता पेरा एन्नअऽ ओन्नी टाइमपर बोलबय छै तऽ नहि पहुँचय छै ओसबके अथी करतइ केना करतइ की करतइ नहि करतइ रस्ता पेरा घेर घारि दै छै एन्नअऽ ओन्नी काट खूट